मैंने गणपति स्थापना के लिए अपने हाथों से गणपति जी की मूर्ति बनाई थी बहुत इमोशनल मूमेन्ट था मेरे लिए जब मैंने अपने हाथों से मिट्टी से गणपति जी की मूर्ति बनाई उसपे कलर किया उन्हें सझाया सजाकर मैंने उनकी स्थापना की जिस जगह उनकी स्थापना की उस जगह को मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया उनकी दस दिनों तक पूजा अर्चना की उसके बाद उनका विसर्जन किया